नमस्ते कपड़ा सिलवाना है तो आइए हमारे यहाँ हमारे दुकान पर आइए जैसा रेट होगा उसी तरह हम सिलाई लेंगे ब्लाउज़ की अलग सिलाई है सूट की अलग सिलाई है पेटीकोट की अलग सिलाई है ब्लाउज़ की सिलाई सौ रुपए है

हाँ जैसा जो कपड़ा है उसी तरह उसका रेट है हाँ डिजाइन की डिजाइन ही सिलवाना है तो डिजाइन का अलग से पैसा लगता है ना हाँ उसका अलग से पैसा लगता है आपको जब कब शादी में जाना है ठीक है हम इक्कीस तारीख को आपको सिल के दे देंगे कपड़ा टाइम से हमारी दुकान पर आ जाइएगा हमारी दुकान वलीदपुर बज़ार में है

दुकान हमारी दस बजे से खुलती है दुकान और शाम दो बजे तक फिर खूली रहती है बहुत से कस्टमर आते जाते हैं उचित रेट पर सिलाई भी वहाँ पर होती है आपको जैसा भी कपड़ा सिलवाना हो वैसे आप आइए बताइए हम उसी उसी हिसाब से सिलेगें

हाँ हम बच्चियों को सिलाई भी सिखाते हैं हम बहुत ज़्यादा दिन से कपड़ा सिलते हैं अच्छा कपड़ा भी सिलते हैं बहुत लोग लोग हमारा कपड़ा पसंद भी करते हैं अगल बगल के गाँव की महिलाएँ बहुत दूर दूर की महिलाएँ हमारे यहाँ आती हैं कपड़ा सिलवाने हम तो एक बच्ची को सिखते हैं तो सौ रुपया लेते हैं एक महीने का आप आपके कोई बच्ची हो तो भेज दीजिए हमारे यहाँ हम अच्छा तरह से उसको सिखा देंगे ठीक है आप आइए उनको लेके और नमस्ते ठीक